कुछ दिन पहले मैं बज़ार जाके मम्मी के साथ एक हमारे दरवाज़े के लिए के रखने के लिए एक मैट्स लेके आई थी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकली देखने मे वह काफ़ी मज़बूत थी और उपयोगी लग रही थी पर जब मैं खरीद जब मैं घर पे खरीद के लेके आई और जब हम उसका उपयोग करने लगे तो वो इतनी ही बेकार निकली कि उसके अंदर जो है जूते की सफ़ाई भी नहीं हो पाती है और अगर हम उसको साफ़ करना चाहें मैटस को तो उसको सफ़ाई भी नहीं हो पाती है और धीरे धीरे जो उसको उसके बाहर जो दिनवा और कौरनर्स पे जो किनारों पे जो डिज़ाइन लग रहे थे वो भी सब निकल चुके तो वह जो हम जो डोरमैट खरीद के लेके आए वह बिल्कुल भी उपयोगी नहीं था बिल्कुल बेकार निकला